आबादारि फोरा बिदिनो न'आव फिसिनाय माखासे जुनारफोरनो थाखाय बेरामफोराव गोलैयोबा बैफोरखौ फाहामनो थाखाय माखासे डाक्टारफोरनिफ्राय मुलि एबा मुलि लाबोनानै जाहोयो एबा बेफोरखौ बिजि थुनानै होनानै फाहामथाय होयो आरो माखासे बानायनाय एबा मिथिंगायारि बिखानिफ्राय माखासे मुलि बानायनाय फोरखौ जाहोनानै जुनारफोरखौ रैखाथि होयो